हेलो

हाँ तो जी भैया हाँ भैया दस लाख का लोन वह आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप को यह लोन चाहिए है तो आपकी यह क़िस्त क़िस्त में बनती हैं जो ई एम आईज क़िस्त बनती हैं वह आपके उस पर बनती है कि आप को यह लोन कितने दस लाख का तो चाहिए है पर इसको क़िस्त आप कितने समय तक का चाहते हैं यह दो साल तीन साल चार साल पाँच साल उस पर डिपेंड करती है आपकी क़िस्त कितने तक की बनेगी और इस पर इंट्रेस्ट कितना लगेगा जैसे आप पाँच साल के लिए करते हैं तो इसमें इसमें आपका लगेगा आप दो मिनट कॉल ही पर कॉल ही पर रहें दो मिनट में मैं कैलकुलेट कर देता हूँ

के लिए आपको आधार काड आई डी बैंक अकाउंट की पासबुक ये सब लगता है भैया हाँ इसमें और और भी एन्सर रहता है कि आपका बता रहा मैं हाँ हाँ हाँ हाँ तो भैया यह आपका बनता है कि आपको पाँच साल के लिए बनेंगी क़िस्तें बनेंगी आपकी इस पर लग जाएगा आपका फ़िफ़्टी परसेंट इन्ट्रेस्ट पाँच आह उह पाँच साल के लिए भैया पाँच साल बहुत ज़्यादा भी तो होता है इस पर आपकी क़िस्त बनेंगी पच्चीस हज़ार महीने तो भैया सुनो तो आप यह यह क़िस्ते कम करने के लिए बनवा सकते हैं कम समय में और कम लगेगा आपका जितना कम करने के लिए बनवाएँगे उतना कम लगेगा कितने का जी तीन साल का भैया तीन साल का रुकिए दो मिनट वेट करिए हाँ बता रहा मैं तीन साल के लिए बनेगा आपका आपका बनेगा भैया छियासठ हज़ार रुपये की आपकी क़िस्त बनेंगी ट्वेंटी परसेंट आपका इन्ट्रेस्ट लगेगा हाँ भैया

तो हाँ तो भैया डॉकोमेंट आप इधर से वेरीफ़ाई कराएँ डॉकोमेंट वेरीफ़ाई कराने के बाद लॉन आपका अप्प्रूव हो जाएगा तो आपके खाते में खाते में खाते में तुरंत पैसे कर दिए जाएँगे जे भैया जी